हैलो तुस फुल्लै आह्ले बोला दे ओ हां जी असें फुल्ल खरीदने न ते तुस सनाओ कि तुं'दे कोल केह्ड़े केह्ड़े फुल्ल न

अच्छा ते एह् जेह्ड़े गुलाब फुल्लें दी माला ओह् इक माला किन्ने दी ऐ अच्छा ते जेह्ड़े गुट्टे दे फुल्ल ओह् किन्ने रपेऽ किलो पंज सौ रपेऽ किलो ठीक ऐ ते शिवरात्रि असें पूजा करनी ऐ रातीं पूजा ते सानूं चाहिदे न ते तुस इक कम्म करेओ हां जी कोई गल्ल निं ठीक ऐ अस आह्गे तुं'दे कोल इक दिन पैह्ले ते फुल्ल लेई जाह्गे होर केह्ड़ी केह्ड़ी बराइटियें दे फुल्ल न तुं'दे कोल सूरजमुखी हैं ठीक ऐ ओह् बी रक्खी ओड़ेओ ते कोई चार किलो जेह्ड़े गुट्टे दे फुल्ल रक्खी ओड़ेओ ते छे मालां जेह्ड़ियां गुलाब फुल्ल दियां रक्खी ओड़ेओ बस इ'यै चाहिदा ऐ धन्यवाद